मूंखे सिलाई करण जो ॾाढो शौक़ु आहे जंहिंमें मां घणेई तरीक़नि जा कॉटन कपिड़ा सिबंदी आहियां रेश्मी कपिड़ा बि सिबंदी आहियां वैलवेट जॉरजट सिल्क घणेई तरीक़नि जा ड्रेसिस सिबंदी आहियां जंहिंमें की कॉटन ड्रेसूं गर्मीयुनि में पाइण में ॾाढियूं थधियूं लॻंदियूं आइन वैलवेट कपिड़ा सियारे में सुठा लॻंदा आहिनि जॉरजट ई ड्रेसूं शादियुनि पार्टीयुनि में ॾाढियूं सुहाईंदियूं आहिनि माण्हुनि जी नज़र न हटे अहिड़ा सुठा लॻंदा आहिनि जीअं भुञाए कप सु सियारे में स्वेटर भुञण में बि ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि ॿारनि जा मोजा स्काफ इनर इहे सभु सिबी करे बि ॿा सिबण में बि ॾाढो आनंदु ईंदो आहे मूंखे ई सिलाई भुञाई करणु ॾाढी सुठी लॻंदी आहे मां पंहिंजे लाइ करे पंहिंजी ड्रेसिस पाण ई सिबण पसंदि कंदी आहियां